पळोवंक गेल्यार सगळ्यो देवनागरी लिपी बरोवपी भाशांचो एकामेका कडेन खूब लागीचो संबंद आसा बोडो भाशा ही उत्तर भारताक रावपी लोक उलयतात ती देवनागरी लिपीक बरयल्ली वता ती कोंकणी भाशें बशेंनच बरयतात वाचपाक उलोवपाक बरोवपाक सोंपी आनी सुटसुटीत आसा कोंकणी ही गोंयच्या लोकाची बोली भाशा ती देवनागरी लिपीत बरयतात उलोवपाक आनी समजोवपाक बरी आसा बंगाली ही बंगालच्या लोकांची भाशा बंगाली भाशा आनी बोडो भाशेची लिपी कोंकणी भाशेक मेळटी जुळटी आनी आयकतनाय कोंकणी भाशेचीच संबंदीत दिसता बंगाली आनी बोडो भाशेचेर कोंकणीचो खूब प्रभाव आसा